ओ जे भोजन पहुँचल रहै ओ भोजन बासि रहै ओहिमे ताजा सुगन्ध नहि रहय जाहिसँ की ओहिमे मक्खी भनभनायल निशान सेहो रहय बदबू मारैत रहय ई नीक नहि रहै तहि दुआरे ओकर जे कीमत लागलए ओ आपस कयल जाइ